असां अॼु कल्हि ऑनलाइन ते ट्रेन जी टिकेटां था बुक करे सघूं हवाई जहाज़ जी टिकेट बुक करे सघूं था होटल था बुक करे सघूं असांखे किथे वञण जी ज़रूरत नथी पवे असां होटल कीअं आहे हुन खे ऑनलाइन हुन जो ॾिसी सघूं था विडियो कीअं आहे उहो जॻह कीअं आहे हुतो जो मौसमु कीअं आहे सभु कुझु असां करे सघूं था घर वेठे असां किथे हाणे कुझु असां खे कोई होटल जो ख़बर न आहे भई इहे कीअं आहे हो कीअं आहे होटल त सॼो विडियो असांखे ऑनलाइन ॾिसण में थो अचे असां उन खे ॾिसी करे असां उहो होटल पसंदि करे सघूं था भई अगरि उहो विडियो असां खे न वणियो उन होटल जी रेटिंग न वणी त असां उन खे केंसल कंदासींं हुते न वेंदासीं ऐं जीअं बाए रोड आहे कार ई रेंटल थी करिणी पए असांखे कार में वञिणो थो पए त असां उहो बि चेक करे सघूं था भई ऑनलाइन ते कीअं कार बुकिंग कभी आए हो बि असां जामु सरल थी वियो आहे त असांखे किथे कुझु वञण जी ज़रूरत न आहे असां जी ज़िंदगी ॾाढी फास्ट थी वई आहे असांखे घरु वेठे हर हिकु शइ असां ऑनलाइन ते ॾिसी सघूं था बुक करे सघूं था किथे हिते हुते वञण जी असां खे ज़रूरत नाहे बिल्कुल बि